हाँ नमस्ते ओ हमें न मतलब सिलेण्डर लेना है हाँ हाँ आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है हमें सिलेण्डर लेना है हमारे यहाँ शादी पड़ी है हाँ मैम हाँ हाँ तो लगभग कितने में मिल जाएगा अच्छा अच्छ अच्छा उतने में मिलेगा अच्छा अच्छा डिलेहरी चार्ज उज कितना लगेगा अच्छा

हाँ अच्छा अच्छा हाँ ठीक है फ़िर हमें आठ दस सिलेण्डर चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ शादी पड़ी है ईमाम साहब

अब यहीं गाँव में पहुँचाना है पट्टी ग्रामीण में पट्टी में पहुँचा दीजिएगा हाँ तो दस सिलेण्डर चाहिए जितना पैसा होगा हम आपको दे देंगे आज जो

हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है हम घर में सिलेण्डर एकदम ख़त्म हो गया है खाना उना बनाने में दिक्कत हो गई खाना नहीं बना खाना नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या हाँ हाँ ऑफिस में

हाँ मस्त ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक हुए हम बाबा भेजबा दीजिएगा जो पैसा लगेगा हम तुरन्त दे देंगे होगा जो और लिए हैं चौदह सौ का हाँ मैनेज करिए